हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी करो मैं करूं स्टार्ट मैं पूछुं किस बारे में मैं पूछती हूं आपको की आप जम्मू में कहां कहां घूमे हो ठीक ऐ आपका नाम पीहू है नां करो स्टार्ट हैलो ठीक ठीक चलो मैं करती हूं हां ठीक है मैं करती हूं स्टार्ट हैलो आप पीहू बोल रहे हो पीहू तुस मी सनाओ कि जम्मू बिच्च तुस कुद्धर कुद्धर घूमे दे अच्छा जम्मू बिच्च बैसे कि बोह्त सारी घूमने दी जगह् ऐ जि'यां हून तुस दिक्खी सकदे इत्थै इक नमां ज़ू खुल्ले दा जम्बो ज़ू खुले दा ते होर बी उधमपुर हां ते इस्सै इस्सै महीने खुल्ले दा एह् ज़ू पर जि'यां कि होई गेआ उधमपुर आहली सैड़ बोह्त सारी घूमने आहलीं जगह् जि'यां देवी पिंडी होई गेआ बोह्त अच्छी जगह् ऐ उत्थे न्हाने दा लोग न्हाने ताईं जं'दे न गर्मियें बिच्च होर जि'यां पत्नीटाप होई गेआ मेरे ख्याल कन्नै ओह् पचास किलो मीटर दूर ऐ रियासी जम्मू दा

जम्मू दा फ़िलहाल जि'यां तुसें सनाया ऐ कि बावे बागे बाहु होई गेआ बस इयै अग्गें पिच्छें घूमने आहली जगह् जम्मू बिच्च पार्क हून इयै इक मांडा ज़ू होई गेआ इद्धर गै इक पार्क ते होर मैं अज्ज तक गेई निं कुदै मैं नगरोटे दी रौह्ने आहली आं बस ठीक तुस सनाओ बस ठीक हां जी हां जी

हां इन से पूछो आपने काटना हैं जां मैंने काटना है